आतांच्या काळांत शिक्षण हें बरेंच फुडें चल्लां आनी बरेंच आसा पूण अशें आमच्या ग्रामीण गांवांनी तांकां शाळा आसा पळय ते शाळांनी तरी बऱ्यो आहा सवलती पूण तरीय तांकां आनीक सवलती सरकारान दिवच्यो तांकां आजून बाल रथ ह्यो बसीनात आनी खुबशीं भुरगीं पयशिल्ल्यान येता गरिबाली ती भुरगीं आनी तांकां ते बसीचो खर्च सुद्दा प्रायवेट बसी आसता ते येवचे पडटा बसीनी पूण तो खर्च तेंचे कडे दिवपाक जायना म्हणून सरकारान तेजेर मातशें दखल घेवची आनी त्या शाळेंकूय आपल्यो बाल रथिची सेवा उपलब्ध करची आनी शाळांनी आतां कंप्युटरूय फेसिलिटीज तांकां दिवच्यो किद्याक खुबशीं भुरगीं आतांची हुशार आहा ल्हानपणा पसून आनी तांकांय दिसता आपुणूय शिकपाचें ह्योय बीन सवलती ती सवलती आतांच्या भुरग्यांक थंय शाळेंनी दिवच्यो आनी खुबशीं भुरग्यांकूय अशें त्रास जाता की पयशान येवचें पडटा शाळांनी आनी तेंकां अशें थोडेशें धाकटेंशें बोर्डींग थंय ओपन करचें आनी ते बोडींगांनी त्या भुरग्यांक रावपाक चान्स दिवपाचो आनी अशे तरेन की भुरग्यांकूय मातशें बरें जातलें आनी तेंच्या आवय बापायकूय मातशें तेंचो चड खर्च आता त्यो मातसो तेंकां कमी जातलो आनी ती बरे भशेन आपल्या भुरग्यांकूय शिकोंक पावतली हेचेर मातशें सरकारान दखल घेवन ते बरे भशेन स्टार्ट करपाक